हरि ओम हरि ओम तव्हां उत्कर्ष जी ममी था ॻाल्हायो हा मां हा मां तव्हांखे ॿुधाइण थी चाहियां तव्हांजो जो पुटु आहे उहो ॾाढो सुठो आहे पढ़ाई में त ॾाढो सुठो आहे ऐं ॻाइण में बि ॾाढो सुठो आहे ॾाढो सुठो ॻाईंदो आहे उहो हा असां हुनखे स्कूल में हर प्रोग्राम में जेका बि प्रोग्राम स्कूल में थींदा आहिनि असां हुनखे हर प्रोग्राम में शामिलु कंदा आहियूं हाणे हिकु ॿियो प्रोग्राम थियण वारो आहे जंहिंमें असां तव्हांजे पुट खे शामिलु करण वारा आयूं त तव्हांजे लाइ ॾाढी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे की तव्हांजो पुटु पढ़ाई सां गॾु गॾु पंहिंजी संस्कृति कम में वधे थो हा हा तव्हां उनखे ईअं ई सपोर्ट कंदा रहंदा कयो ताकी उहो अॻिते इएं ई वधंदो रहे और पंहिंजो मुकाम हासिलु करे तव्हांखे हुनखां गॾु वधीक में वधीक महिनत करणी पवंदी ऐं उनखे हर ॻाल्हि में सपोर्ट ॾियणो पवंदो हा हा मां तव्हांखे इएं ई ॿुधायां इनकरे तव्हांखे सॾु कयो की जेके जेको बि असां प्रोग्राम में अगरि उनखे वठी वेंदा आहियूं त तव्हां उनखे कॾहिं बि मना न कयो ताकी उहो असां सां गॾु बिल्कुल आसानी सां का बि परेशानी सां ऐं कहिड़ी बि परेशानी न थिए उहो आराम सां दिलिख़ुशि थी करे असां सां गॾु हले तव्हांखे ईअं असांखे ॿुधाइणो हुयो ठीकु आहे तव्हां हुनखे हमे हा हा हा उहो ई मां तव्हांखे ॿुधायां थी इनकरे असां हुनखे प्रोग्राम में वठी था वञूसि स्कूल जो कोई प्रोग्राम आहे त हुनखे ॿाहिरि था वठी वञूं त तव्हां उनखे पंहिंजी सहमती ॾिजो ताकी हू असां सां गॾु वञे तव्हां उनखे कंहिं बि ॻाल्हि में मना न कयो इएं तव्हांखे ठीकु आहे तव्हांखे बसि इहो ई ॿुधाइणो असांखे की हू तव्हांखे ॿुधाईंदो घरु अची करे की असांखे मैम चए थी ॿी तोखे असां वठीं हलंदासीं त तव्हां हुनखे चइजो की हा हा पुटु तूं वञि भले मुंहिंजी तर्फ़ां हा आहे की तूं वञि कोई दिक़त कान्हे ठीकु आहे हा हा बसि हीअ ॻाल्हि हीअ ॻाल्हि जो हमेशह ध्यानु रखिजो तव्हां ठीकु आहे तव्हांजो पुटु पढ़ाई में बि ॾाढो सुठो आहे क्लाट क्लास में बि बिल्कुल सबसे पहिरें नम्बर ते ईंदो आहे इनकरे चवां थी कि हुनजी जेकी बि सुठी सुठी ॻाल्हियूं आहिनि न तव्हां हुनखे अॻिते वधाइजो हीअं न कि हुनखे तव्हां वेही करे पंहिंजे घर में विहारे छॾियो जेको बि हुनखे ईंदो आहे न जेके बि हुनमें क्वालिटी आहिनि जो बि हुनखे ईंदो आहे तव्हां हुनखे कॾहिं बि उन ॻाल्हि लाइ मना न कजो उनखे अॻिते तव्हां वधाइजो ठीकु आहे तव्हां हुनजे पा हा ठीकु आहे हा हा तव्हां हुनजे पापा खे बि चई छॾिजो इहा ॻाल्हि ठीकु आहे दीदी हुनखे पा हुनजे पापा बि हुनखे कॾहिं विणे कंहिं ॻाल्हि ते त हिन ॻाल्हि जो तव्हांखे ही ध्यानु रखिणो पवंदो ठीकु आहे हा हा हरि ओम मो के ओके ओके ओके ठीकु